मेरा नांऽ मनीश ऐ ते मैं तुसेे'गी अपने प्रोडक्ट दे बारे सनाना चाह्न्नां जेह्ड़ा मैं बजार दा खरीदेआ ओह्दे मैं तुसें'गी जेह्डे पाजटिव जेह्ड़े फैक्ट ने ओह् दस्सना चाह्न्नां कि केह् केह् न ते मै अपना इक फोन लैता ओह्दा नांऽ हा जियो फोन ते मैं तुसेंगी नोहाड़े बारै सनाना ओह् फोन मिगी बड़े घट्ट रेट च थ्होएया ओह् कोई सत्त ज्हार दा फोन हा ते गल्ल नोहड़ी एह् ऐ कि फोन ते घट्ट रेट च ऐ गै हा लेकिन नुहाड़े कन्नै कन्नै ओह्दे अंदर फीचर बड़े स्हेई हे जेह्ड़े इन्ने घट्ट रेट च मीं बड़े जबरदस्त थ्होए केह् केह् हे नोहाड़े च नोहाड़ी स्टोरेज ही जेह्ड़ी ओह् ही चार जीबी रैम ही नोहड़ी हैं ते ओह् फोन दे ऐसैसरी बड़ी स्हेई ही नोहाड़े अंदर बड़ी सारी जेह्ड़िया न ऐपां डाउनलोड करी सकनां ऐ ते उनेंगी अराम क'न्ने चलाई बी सकना ते मेरा फोन जेह्ड़ा बड़ा स्हेई ऐ ते नुहाड़ा जेह्ड़ा कैमरा कैमरा नोहाड़ा तेरां मेगा पिक्सल ऐ ओह्दे कन्ने फोटो इन्नी जबरदस्त आंदी महाराज अज्जकल बीह् बीह् ज्हार दे फोनें च बी नेही फोटो नी ओंदी ऐ ते मेरा फोन ऐ बड़ा जबरदस्त ते होर बी नोहाड़े जेहड़ी कालिंग सिस्टम ऐ कालिन शेलिंग नेटवर्क सारा बड़ा ओके रपोर्ट ऐ ते मेरा जेह्ड़ा रिव्यू ऐ नुहाड़े ताईं फोन दा कि मेरा फोन इ'न्ना जबरदस्त ऐ